हाँ भाई इमरान भाई कहाँ हो आप अच्छा भाई साहब ये बोल रहा था यार मेरी गाली खड़ी हो गई थी ये अपना पोलेटेक्नीक पर

अरे कुछ नहीं यार भाई ये होंडा इस्टाल शिटी ओटल आया था हाँ तो उसमें और कोई ब्रेक प्रोब्लम कर रहा है हाँ हाँ गाड़ी है हाँ गाड़ी यही पर खड़ी हो गई है ओर हल्का सा क्या है मुझे लग रहा है धुआँ निकाल रही है आगे इंजन सैड से हाँ ब्रेक क्या चीपक रहें हैं उसके

चालू तो नहीं हो रही है उसका इंजन थोरा दिक्कत कर रहा है मैं सोच रहा हूँ अगर देख लेंगे ज़्यादा बेश्ट होगा अभी में इस्टार्ट कर के अगर ले कर भी आ भी जाऊँगा तो और कोई दिक्कत हो जाएगी उसमें

लग रहा है कोई वैर शोट हो गया है ऐसे ही कुछ वो इस लिए मैंने सोचा इमरान भाई को कौल कल लिया जाए इमरान भाई बोल रहें या योगेश भाई हाँ चलिए कोई नहीं योगेश भाई आप ही आ जाइए मैंने सोचा इमरान भाई दोनों ये रहते हो ना आप शौप पर अच्छा तो कितना टैम लगेगा भाई साहब आपको सर्विसिंग को तो काफ़ी टैम हो गया भाई साहब ये समथिंग ये चार एक महीना हो गए हैं चलिए ठीक है भाई साहब जल्दी आइए लेकिन वेट कर रहे

चलिए ठीक है ओके भाई साहब